میں روزگار کمانے کے لیے ایک جگہ پڑھانے جاتا ہوں عربی پڑھانے اور اس وجہ سے کہ جب میں پڑھتا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں ٹیچنگ اچھے سے کر پاؤں گا تو اس لیے میں پڑھانے جاتا ہوں اور مجھے پسند ہے پڑھانا یا مجھ سے لوگ باتیں پوچھیں یا جو میں پڑھاتا ہوں یا لوگ میر طرف متوجہ ہوں تو مجھے تھوڑا سا پسند ہے اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں پڑھاؤں تو زیادہ اچھے سے پڑھا سکتا ہوں میرے اندر بولنے کی صلاحیت ہے تو مجھے لگتا تھا کہ میں اگر کبھی لیکچر دوں گا یا پڑھاؤں گا تو میں زیادہ اچھے سے پڑھا پاؤں گا اور جو میرے اسٹوڈینٹس ہوں گے طلبا ہوں گے شاگرد ہوں گے ان کو میں اچھے سے چیزیں سمجھا پاؤں گا یا جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ سمجھانا چاہیے طلبا کو اس طرح میں سمجھا سکتا ہوں